हमारे क्षेत्र में विधायक सांसद श्री महेश्वर हजारी जी अच्छा काम किए हैं गाँव गाँव में घूमें हैं सारी समस्या को उनके पास रखा गया है समस्या को सुने भी हैं और समस्या को सुने ही नहीं हैं समस्या को अच्छा सा समाधान भी किए हैं जैसे सिंचाई की समस्या पुल बनाना सड़क बिजली भी गया है कि सिंचाई में किसी में तो ये सारे काम जो है सांसद के द्वारा किया गया है जहाँ जल जमाव है वहाँ जल नी भी निकाला गया है और सड़क को ऊँचा किया गया है सुविधा किया गया है सारा सुविधा सांसद के द्वारा समय समय पर उपलब्ध हुआ है कोई भी गाँव में वाद विवाद होता है तो सरपंच के द्वारा जो है वह विवाद को समाप्त किया जाता है समझौता किया जाता है और हमारी बातचीत सांसद से भी हुई है सरपंच से भी हुई है और अपने और अनुभव के आधार पर अच्छा काम किए हैं पहले से जितना भी नीचे से आम सभा कर के सारी समस्या को रखते हुए ऊपर गया है और ऊपर से से योजना के द्वारा काम हुआ है और सारा सु सुविधा जो है वो उपलब्ध है अच्छा से काम हुआ है